अॼुकल्ह जी दुनिया ॾाढी पाण खे बदलंदी पई थी वञे ऐं कॾहिं कॾहिं त इहे लॻंदो आहे की असां किते अची विया आहियूं जो दुनिया में ख़बर ई नथी पए कि कोई माण्हू कंहिंसां कीअं था बिहेव कनि ऐं सभिनि खे पाण पाण पाण खे ई बदिलणो आहे हिन नईं दुनिया में यदि अॻियां असांखे वाधारो करिणो आहे त हिकु ॿिए सां प्यार सां पाण खे बदिले करे ऐं ॿारनि सां बि असांखे हिकु ॿिए जो साथ ॾई करे बदिले थो सघजे छोजो यदि दुनिया में अॻिते वाधारो करिणो आहे त पाण खे पहिरियों बदिलणो आहे ऐं पोइ ई हुन सां गॾु असां दुनिया खे बदिले करे अॻियां ताईं पहुची था सघूं ऐं पंहिंजे वीचारनि खे बि असां खे ॿारनि जे हिसाब सां बदिलणो घुरिजे छोजो जीअं पहिरियों माण्हू हूंदा हुआ त पहिरियों ज़माने में त हिकु ॿिए सां गॾु रहण करण कंदा हुआ पर अॼु नईं दुनिया में सभु कोई पै पंहिंजो पंहिंजो रहण थो चाहे पियो ॿारन सां ॿारनि खे हुन हिसाब सां पाण सां गॾु हलाइणो घुरिजे तॾहिं ई असां पाण खे बदिले करे किते बि पहुची सघंदासीं न त त ईअं असां किते बि दुनिया में कोनि एतिरो वाधारो करे सघंदासीं जीअं कि अॼुकल्ह जा ॿार ॿाहिरि वञी करे पंहिंजे नौकरियुनि लाइ कनि था पिया ऐं माउ पीउ असां सभु जेके वॾा आहिनि उहे सभु दिल्ली में रही करे पंहिंजे ॿारनि जो साथ पिया था ॾियनि ऐं उन्हनि लाइ सेक्रिफाइस कनि पिया था कि कीअं अॻियां असां पंहिंजे ॿारनि खे वधाए सघूं ऐं उन जी उनती लाइ असांखे पाण खे बि बदिलणो आहे ऐं ॿारनि खे बि असांजे करे बदिलणो आहे